میری پسندیدہ صنفوں میں سیرتِ رسول اور سیرتِ صحابہ ہیں اگر میں چاہوں تو اپنی ساری زندگی ایک ہی صنف کو پڑھنا چاہوں تو وہ وہ میرے لیے سیرتِ رسول ہوگی اِس لیے کہ رسول اکرم صلی اللّہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لیے ایک نمونہ ہیں وہ ہمارے آخری نبی ہیں ان کا ایک ایک طریقہ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے نمونہ ہے پوری دنیا کے لیے نمونہ ہے اور مثال ہے اس جیسا انسان نہ آج تک پیدا ہوا اور نہ ہی اللّہ نے آج تک پیدا کیا اُن کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہر ایک چیز ہمارے لیے نمونہ ہے اگر میں اِس صنف میں کوئی کتاب ساری زندگی پڑھنا چاہوں تو وہ سیرت رسول ہے اور جو میری سب سے پسندیدہ صنف ہے وہ ابھی جو میں نے اِس صنف میں پڑھی ہے سیرتُ النّبی صلی اللّہ علیہ وسلم ہے جو حضرت سلیمان علی ندوی رحمتہ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے